जियां के तुसें मिकी दस्सेआ के तु'दां ज्यादातर रुझान ऐ औह् गाने आहली बक्खी ऐ हून तुस मिगी दस्सो के साढ़े खासकरी जम्मू च केह्ड़े केह्ड़े गाने गाए जंदे और किन्ने किस्म दे जेह्ड़े गाने गाए जंदे जां ग्रां बिच्च ग्रां दे लोक केह्ड़े गीत गाए जंदे ते शैह्र दे लोक केह्ड़े गांदे जा फिर साढ़े ग्रां दे जेह्ड़े साढ़े पराने गीत है क्या ओह् लुप्त होआ करदे न उं'दी जगह किश नमें गीत लै करदे न डोगरी दे ऐसे केहड़े केह्डे सिंगर न जिनें गी तुस जानदे ते ऐसे ऐसे केहड़े गीतकार न जेहेड़े पराने गीत गांदे न अज्ज इस बेल्लै नमें गीत बी गा करदे न जेह्कियां इस बेल्लै गा करदे न नमियां नमियां किस्मा जेह्कियां गाने दियां आइयां न तुस डोगरी गीतें गी किस तरीके कन्नै दिखदे बधा करदे न कन्नै क्या ऐ साढ़ी संस्कृति बचा करदे न जां इ'यां गुआऽ करदे न तुस मी एह् जानकारी देओ जैह्ड़े डोगरी गीत न ऐ बड़े शैल न अबा इस समें एह् लुप्त होआ दे इस लेई ज्यादा सिगंर बना दे नी ऐन डोगरी गाने आहले मैक्सीमम जेह्ड़े हैन ओह् हिमाचली कांगड़ी दे तरफ दे न अबा जेह्ड़े साढ़े अपने डोगरी गीत न ओह् नेईं चला दे इस लेई कोई उ'नें गी सुनदा नेई ते ना कोई उ'नें गी गांदा इ'यां शिव कुमार जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे प्रसिद्ध जेह्ड़े ओह् ऐ सितारबद्ध ऐ ते ओह्बी डोगरी गीत गाऽ करदे ऐ अबा उं'दी पिछले साल गै मृतु होई ते एह् बड़ा ज्यादा दुखदाई हा ते जेह्ड़े साढ़े पराने पराने सिगंर हैेओह् ते शैल गै गादे हे पर हून जेह्ड़ी नमीं जनरेशन आई दी ते इत्थै जेह्डे़े साढ़े क्लासीकल इंडियन मयूजिक ऐ ओह् अस कुतै ना कुतै खुहा करने आं ओह् इन्नी इमपाटैंस नेईं देआ करदे जिन्ना वैस्टरन कल्चर गी दैआ दे न बैसे बी सिगंग ते वैस्टरन कलचर

इस लेई अगर इ'यां गै चलदा रेहा ते साढ़ी डोगरी भाशा ऐ बी लुप्त होई जानी ते कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी बोल्ली ऐ ते कन्नै गीत न जेह्ड़े गीत गादे ओह्बी इक टाइम उप्पर आइयै खत्म होई जाने असें गी ज्यादा थमां ज्यादा कोशिश करनी के इसी बचाना ते ज्यादा थमां ज्यादा लोकें तगर इसी पजाना ते ऐसी गल्ल नेईं है कि जेह्ड़े डोगरी गीत ने ओह् इन्ने शैल नेईं होंदे बल्के एह् जेह्ड़े पंजाबी ते कांगडी न एह इ'यां थोह्डे उं'दे आह्ले लेखा होंदे अगर असें इसी बचाना ते इसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा वेस्टरण टच बी दैना पौना हून तुस दिक्खा दे जि'यां के बाकी गाने होई गे हून कोई क्लासीकल ते सुनदा नेईं ऐ नेईं ऐ हून जेह्ड़ी नमीं जनरेशन आई दी क्लासिकल आह्ला टाइम होई गेआ उसी हून बुड्ढे बुड्डे स्याने बंदे गै दिखदे तां जे हून दी जनरेशन है उसी उस स्हाबे दा थोहडा बनाना पौना तां करियै जियां एह है बनी सकदा म्यूजिक डोगरी नेईं ते न्हाड़ी कोई उमीद नेईं ऐ बेसीकली में आपूं इक डोगरी दा स्टूडेंट हा ते केह् हालत एह् न्हाड़ी ज्यादातर लोक इसी सुनदे नेईं ते जेह्ड़े सुनदे ओह् घ्यान नेईं दिंदे हून जैहडे क्लासे दे जागत न ेह्ह् ज्यादातर कागंडी जैका हिमाचली गाने होई गेउंदे पर घ्यान दिंदे न ब्लकी इंदी अपनी लैंग्जवेज डोगरी ऐ ते डोगरी गाने नेईं गांदे